शुरुआतमे बाइकमे एहन एगो गलती आबि जाइ छै जे शुरुआतमे बाइक सिखै छै तऽ ओकरा तऽ रोडपर तऽ नहिए चलेबाक चाही खेत खलिहानमे पहिने चलाकऽ नीकसँ हाथ झाड़ि लेबाक चाही तखन रोडपर जएबाक चाही तऽ हमसब कि करै छिए तऽ शुरुआतमे जेना बाइक सिखलिए तऽ एकटा हुब रहै छै जे हउ चल हउ चल तऽ रोडपर तऽ चलि देलिए तऽ रोडपर चलैसँ थोड़े होइ छै जे रोडपर चलि दिऔ तऽ भऽ गेलै ओना थोड़े भऽ गेलै रोडपर चलैसँ तऽ भाइ हमरा अहाँके पुलिसोवला देखतै रेड रेड क्रॉस होइ छै रेड क्रॉसमे तऽ भाइ रोडपर छै भाइ ट्रैफिक छै पुलिस छै तऽ सबके तऽ ओहिमे कि होइ छै तऽ नया बाइकवलासब नहि बुझि सकै छिए हमहीँसब जे रहबै तऽ नहि बुझि सकबै ओहिमे गाड़ी घुसा देबै तऽ गाड़ी घुसा देबै तऽ तखने पुलिसवला रोकि कऽ पहिने फाइन काटतै कहतै जे नहि बौआ पहिने अहाँ फाइन दिऔ आहाँके लागबे करत एहिमे तऽ कोनो समझौता नहि कहबै किएक तऽ ई हमरासँ तऽ गलती भऽ गेलै तऽ तखन ने हम ओहि रेड क्रॉसमे घुसि गेलिए तखने ने हमरासँ भाइ ओ नियमसँ बात कऽ रहल छै या कहि रहल छै जे अहाँ चालान भरिए कऽ जाउ तऽ ओकर पालन करबाक चाही हमरा सबके आओर खेते खलिहानमे पहिने शुरुआतीके दौरमे हमरा अहाँके बाइक झाड़ि लेबाके चाही हाथ जेकि रोडपर जाइ तऽ कोनो प्रकारसँ दिक्कत नहि आओर रोडपर जे जाइ तऽ अपन जूता हेलमेट ईसब अपन लऽ कऽ चली कियाकि कोनो प्रकारसँ दिक्कत हमरा अहाँके नहि हुअए